चिल्ड्रन बुकमे जेना किछु पॉज़िटिव बात छला तेना किछु एहिमे नेगेटिव बात सेहो अछि एकर नेगेटिव बात ई अछि जंँ एहिमे जे एकर जे मूल्य रहैत छै ओ कनी अधिक रहैत छै जाहिसँ सबके ई लएमे सक्षम नहि भऽ पबैत छै आओर एकर जे छै से प्रिंट प्राइस जेकर मूल्य होइत छै ओ कनी अधिक रहैत छै साथमे जाहिसँ ई सब केओ एकरा लयके लिए सक्षम नहि भऽ सकैया आओर खास करिके इहो होइत छै कि ई जे छै से जल्दी सब पुस्तक केन्द्रमे भेटैत नहि रहैत छै आओर एहिमे जे छै से किछु किछु आओरो एहन चीज छै जे एकर निगेटिव पोईंट छै इएह सब हमरा जे छै चिल्ड्रन बुकमे निगेटिव लागैत अछि